आं सिमला बाजारनिफ्राय जोमग्रा हि बायदोंमोन गांनै दाम गोसा होननानै ओमफ्राय न'आव लांनानै उदायासै बेया मोननानै बे कालार सालार खारदो बेया मोननायखाय आं जोमलिया दा दोनबाय मोजां मोनासै नालाय बे सिखौनो हिखौनो जुमग्रा हिमोन गांनै लांदोंमोन आं दाम होनानै ओमफ्राय आरो मोजां नुनानै बायबाय ओमफ्राय आरो न'आव लांनानै आरो सुबाय सुनानै कालार खारजोबनानै फैयो दा एख' उदायासै आरो ओरैनो दोनबाय आरो मोजां मोनाबालाय मानो जोमनो आंलाय गुदुंबो जाया मोनबो जाया बेफोरखौ बेपारिया थगायबाय आरो जोंफोर रोङाना बारा बुरै मानसिफोरा सिनायनो ओमफ्राय थगायहरबाय जाबाय